पैह्ले सबसे पैह्ले ते सारें शा पैह्लें तां अस लैन्ने आं भांडे फिरी चुल्हा दिक्खना चुल्हा आन करना चुल्हा आन कीता ओह्दे शा बाद च चलो दिक्खो भांडे भूंडे करो किट्ठे जे जे समान चाहिदा लून मर्च मसाले पानी शानी जो लून तेल जो बी चाहिदा मतलब ओह्दे च पाने आस्तै सारे मसाले बगैरा जिंदे नै सोआद आवै भिरी करनी गैस आन भांडे रक्खने उप्पर पैह्लें चौलें आस्तै पाना पानी पानी पाना गड़काना शैल गरम करना पानी ओह्दे बाद च पानियै च पाने चौल कच्चे शैल उ'नें गी पानी गर्म होऐ शैल पाने बासमती दे चौल बासमती चौल पाने ओह्दे च शैल गरम करने उ'नें गी होन देना बनन देना जेल्लै केह् होई जा कि पानी सुक्कन लगी पेआ चौल बनियै फुल्लियै हत्थैं नै दिक्खने पकड़ने दबाने गली दे नेईं गले दे केईं बारी होंदा चौल कच्चे रेही जंदे दिक्खना हत्थै नै लाइयै कि गले नेईं गले दिक्खेआ जे गली गे ते बनी बी गेदे न भिरी ते ओह्दे बाद रेही जंदा थोह्ड़ा बोह्त पानी जेह्ड़ा ओह्दे च रेही जंदा ऐ उस्सी ओह्दी पिश्श नचोड़नी ते पानी जेह्ड़ा रेही जंदा उस्सी पिश्श गलांदे ओह्दे सा बाद नचोड़नी रेही जंदे चौल रौंह्दे चौल चौलें गी भिरी थोह्ड़ा सेका करना चुल्है पर रौह्न देना उस्सी होन देना बराबर पूरा उस्सी स्हेई मिट्ठा मिट्ठा सेक्कै च बनन देने दिक्खना कि बनी दे फिर तोआरी ओड़ने जां रौह्न दित्ते चुल्हे पर चुल्हा करी ओड़ेआ बंद ओह्दे बाद बनानी असें दाल दाल बनाने आस्तै लैना पानी पैह्लें लैने असें भांडे लैत्ता पतीला पाया पानी रक्खेआ गरम करन पाई दाल शाल जो पाना दाल बनाओ राजमाह् बनाओ रौंगी बनाओ फिलहाल अज्ज साढ़े घर रौंगी बननी ऐ चलो में तुसें गी अपना सनाना ऐ फिलहाल अजकल्ल साढ़े घर रौंगी बननी ऐ चलो पर में तुसें दाली सा सनानां दाल बनाने गी पानी चाढ़े दा दाल पाई ओह्दे च कौल्ली हारी इक कौल्ली दाल बड़ी होई जंदी पूरा पतीला भरोई जंदा ओह् पाया ओह्दे च पाना हा बाद च कि जनाब पानी होन देना गरम दाल दूल पाई जेल्लै गली पेई अपने नमक सोआद अनुसार नमक मर्च ओह्दे शा बाद थोह्ड़ा मसाला बीह्न बून पाना मेथरे जो बी है मसाला बीह्न बून पाना ओह्दे च पूरा टेस्ट आस्तै फिर टेस्ट आस्तै पाइयै ते फिर उस्सी गड़कन देना दिक्खनां दाल गली नेईं गली बनियै त्यार होई निं होई कम से कम पंदरां बीह् मैंट चुल्हा रैह्न देओ पंदरां बीह् मैंट च दाल त्यार होई जंदी तां दाल त्यार होई तां ओह्दे बाद बनाने असें फुलके लैना आटा लैना आटा आटा लैत्ता किसै भांडे च लैत्ता ते गुन्नना ओह्दे च पानी पाना ऐ पानी पाया फिर उस्सी करना किट्ठा हत्थै नै गड़ाना ओह् जिस्सी अस गलाने मिक्स करना उस्सी बोलदे गड़ाना उस्सी हत्थैं नै किट्ठा करना पानी जैदा निं पाना नेईं तां पिच्छ जन होई जंदी पानी जन जंदा होई ते पाइयै उस्सी करना किट्ठा फिरी गुन्नना शैल करियै हत्थैं नै दबाना उस्सी किट्ठा करी करी दबाना गुन्नना गन्नना उस्सी फिर होई जंदा जी आटा त्यार गुज्जी जंदा ओह्दे बाद पाई लैना सुक्का आटा धूड़ा जेह्ड़ा नार्मल आटा होंदा आटा होंदा भिरी उत्थुआं थोह्ड़ा थोह्ड़ा लैना आटा गोल करना आटे गी भिरी चकली लानी भी गोल करना उस्सी बी फिर रक्खना चकले बेलने पर बेलना बेलना उस्सी ते बेलियै बूलियै ते भिरी उस्सी बेलियै ते अग्ग बाल्ली ओड़नी चुल्हा पर तवा रक्खना ना चुल्हे पर तवा भक्खे दा होना ते रक्खना त तवा तवै पर रक्खना फुलका दिक्खना बराबर उस्सी जेल्लै इक साईड दा पक्किया फिर फुल्का चुक्कियै दुई साईड गी परताना परताइयै उस्सी ते परताइयै उस्सी परताइयै फिर दिक्खना किन्ना त्यार होएआ बाद च रैंह्दा रैंह्दा साढ़े होंदा देस्सी चुल्हा जेह्ड़ा लकड़ियें नै बालदे ते लकड़ियां बाले दा होंदा ओह्दे अंदर कोले जेह्ड़े भक्खे दे रेही जंदे बिच्च फिर कोलें दा ओह्दे च पांदे उस्सी गर्म करदे फुलका थोह्ड़ा आफरी जंदा बिच्चै जेह्ड़ा कच्चा होऐ थोह्ड़ा बोह्त होऐ रेह् दा ओह् बी पक्की जंदा एह्दे करियै साढ़े फुलके त्यार होई जंदे फिरी जेह्ड़ा सोआद औंदा चौल दाल ते हाए फुलका हाए ओए केह् दस्सां तुसें में बड़ा मजा औंदा खाने गी भिरी तसल्ली दा अपना लून मर्च नमक सोआद अनुसार पाना होंदा लून लान लैओ पाओ ओह्दे च